जी मैम बताइए है एक बच्चा जो शीशें तोड़ फोड़ दिए हैं लड़ाई झगड़े में हाँ मैम देखते हैं कि बच्चे शरारत करते हैं लड़ाई झगड़े में तोड़ फोड़ दिए जी मैम बहुत सारे बच्चे हैं देखते हैं दिन भर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लड़ाई कर देते हैं मैम सँभालिए रहे थे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़ा कर ही देते हैं बोलने के बावजूद पर मैम उन बच्चों को कहाँ तक देखेंगे उन्हें तो देख नहीं सकते जी मैम बस बच्चों को आप ही फादर्स को उनको बुलाकर समझा सकते हैं ना कोई अकेले कैसे क्या करेगा हाँ लेकिन उन बच्चों के फादर्स को बुलाइए पहले आप ना मेरे बोलने से तो आएँगे नहीं आप ही बुला कर कह सकती हैं बच्चे होते हैं जो लड़ाई करते हैं खिड़कियाँ तोड़ते हैं सीट तोड़ते है पंखे तोड़ते देते हैं हम लोगों के जाने के बाद भी तोड़ देते हैं मार तो नहीं सकते हैं ना मैम उसके साथ जैसे आप कहे आप नियम लागू कर सकते हैं जी ओके मैम बाइ

जी मैम जी जी ठीक मैम हो जाएगा एस मैम ओके ओके